غازی آباد خود ایک تاریخی ضلع رہا ہے اور گزشتہ سال میں اور اس کی ترقّی اتنی تیزی سے بڑھی کہ اور آج کے زمانے میں یہاں ایک سے ایک فیکٹری کمپنیاں وغیرہ کھل چکی ہیں اور غازی آباد آج کے زمانے میں خود تعارف کا محتاج نہیں ہے اور میں بات کروں یہاں اتنی جلدی ترقی ہوئی ہے کہ یہاں سافٹویر کمپنیاں الکٹرانک سٹی وغیرہ وغیرہ آج کے انسانوں کے ضرورت کی چیزیں ہر اشیا مہیا ہے اور شہر غازی آباد میں بلکہ یہاں غازی آباد میں ایسے ایسے شخصیات گزر چکے ہیں جو مغل کے سمندر گپتا مور امپرر تھے اور بھی مراٹھا وغیرہ جو زمانہِ قدیم کے خود خود دار انسان رہ چکے ہیں جو کہ آج کی تاریخ کی کتابوں میں ان کی سرخیاں ملتی ہیں اور ان کی کہانیاں پڑھنے کو ہمیں ملتی ہیں اور ان کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے جو آج قابلِ تاریخ خود تاریخ کے پنّوں سے ان کے کارنامے بھرے ہوئے ہیں جس کے پڑھنے سے ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں اور بات کرتا ہوں غازی آباد کی ترقّی کی تو غازی آباد اس وقت مالی اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہے اور یہاں کے رہنے والے باشندوں کو یہاں سے بہت ہی فائدہ مند محسوس ہوتا ہے